کھیل کھیل سے دیہی علاقے کے لوگوں کو اس طرح فائدہ ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں مٹی کے گھر وغیرہ ہوتے ہیں اور گاچھ وغیرہ ہوتے ہیں جن میں بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں دھول سے گٹی پتھر سے اور فیلڈ میں فٹ بال وغیرہ میچ وغیرہ کھیلتے ہیں جس سے ان کا خون ہمیشہ چالو رہتا ہے اور ان کا ہڈی بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے سریر بھی ہمیشہ ایک اچھا رہتا ہے اور ہمیشہ وہ بچہ اچھا صحت مند رہتا ہے انہیں کبھی چوٹ وغیرہ بھی لگ جائے تو انہیں اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنے شہر کے بچے کو محسوس ہوتا ہے چوٹ وغیرہ لگ جائے تو انہیں بہت درد بھی ہوتا ہے اور وہ بچے اتنا سہہ نہیں پاتے ہیں اس درد کو جتنے گاؤں کے بچے ہمیشہ دھول مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے یہ سب ایک بچپن سے کھیلتے رہتے ہیں وہ اسے اس کا مائنڈ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور وہ بچے ایک شہر کے بچے سے زیادہ دماغ ہوتا ہے ان بچوں میں وہ بچہ ہمیشہ ایک اچھا بہیو کرتا ہے جتنا شہر کے بچے نہیں کر سکتے دہیات کے بچے تو ہمیشہ دھول مٹی میں کھیلتے آئے ہیں ان کا وہ دماغ ہوتا ہے جو ہر چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے